मां ने आख़िरी किताब दरबार जी पढ़ी आहे जंहिंमें हरे माधव बाबाजन जे लाइ लिखियो वियो आहे सांझा उपदेश तीन सौ छहासी जंहिंमें बाबा जन जे पू लाइ पूरो सभु कुझु लिखियलु आहे की बाबा जन केतिरे कीअं छा आहे कंहिंजे मथां घणियूं रहमतूं कयुनि ऐं मूंखे उहा पढ़ण सां दिलि में ॾाढे ख़ुशि थी खुशी थींदी आहे की मुंहिंजे बाबा जन जे लाइ पूरो लिखियलु आहे की मुंहिंजे बाबा जन केॾी महिल कंहिंजे मथां कहिड़ी रहमतनि कई अथऊं औरि कंहिंसां ख़ुशि थींदा हुआ कंहिंजो नालो रो बाबा जन खणंदा हुआ कंहिंसां ॻाल्हाईंदा हुआ कंहिंसां छा कंदा हुआ पूरो उनमें लिखियलु आहे ऐं बाबा जन जो पूरो बचपन खां वठी करे औरि हेमहिल ताणी जेतिरो बि बाबा जन जो जनम दिन ते कंहिं कीअं छा आहे हुनमें पूरो मतिलबु जेको जेको सेवादारियुनि जे लाइ या अन्यथा जेके ईंदा हुआ उन्हनि जे महिमाननि जे लाइ उन्हनि जे मथां जेकी रहमतियूं वसायूं बाबा जन उहो पूरो हुनमें लिखियलु आहे औरि हुन सां उहा पढ़ी करे असांखे दिलि में बि ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे की बाबा जन जो एॾो उहो आहे रहमतियूं असांजे मथां